हाँ जी मैडम बोलिए हाँ जी हाँ जी मैडम कौन सी है गाड़ी मैडम अच्छा यस हाँ जी मैडम बोलिए अच्छा जी अच्छा अच्छा अगले अगले कि पिछले टायर में अगले टायर में अच्छा अच्छा और जो सीधे चलने में सीधे चलने में आवाज आती है कि सुनिए तो गाड़ी सीधी चलती है तब आवाज आती है कि थोड़ी जैसे कि मोड़ते हैं तो ये रोड से इस तरफ़ जाओ उस तरफ़ जाओ तब आवाज आती है अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा चलने पर आवाज़ आती है मतलब उसके बेयरिंग बोरिंग में थोड़ी सी होगा बेयरिंग गड़बड़ होंगे तो बेयरिंग उसके चेंज करने होंगे अच्छा और कोई प्रॉब्लम मैडम अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा तो लेट हाँ लेट वह वैसे बलब भी चेंज करना या बलब फ्यूज हो गया होगा हाँ तो यह है वह बदली वली होने से हो जाएगा नहीं नहीं मैडम टैम लगता है गाड़ी में इतनी जल्दी नहीं होगा काम बुशिंग करने में तो पूरा दिन लग जाता है उसका बुशिंग में हो जाता है बेयरिंग बदली करना है वह तो अब देखना पड़ेगा मैडम तो गाड़ी आप लेकर आएँगे उसे देखना पड़ेगा क्या क्या है उसमें क्या क्या चीज़ क्या प्रॉब्लम है उसमें तो उसको ठीक करना पड़ता है नहीं बता पाएँगे मैडम गाड़ी देखकर पता लगेगा न ऐसे नहीं बता पाएँगे कुछ अंदर खोलो कुछ और निकल आता है काम तो नी अपना अपने हिसाब से बता नहीं सकते कई काम बढ़ जाते हैं खोलो काम और कई कुछ बढ़ जाते हैं उसमें आपकी गाड़ी डीजल गाड़ी है कि पेट्रोल गाड़ी है सवेरे स्टार्ट टाइम से हो जाती है अच्छा अच्छा अच्छा बाकी फिर बाद में हो जाती है स्टार्ट होने हाँ तो वह थोड़ा ठण्ड के टैम में थोड़ा हो जाता है ठण्ड में चलता है इतना ठीक ठीक मैडम वह भी देख लेंगे चेक करे लेंगे हम ही मैडम ऐसे बता नहीं सकते हमारा अपनी लेबर चार्ज है चेक करना और उसको गाड़ी को करीब पाँच सौ रुपये करीब अपना लेबर चार्ज है उसका देखना करना जो भी है बाकी जो सामान सुमुन होगा बदली होगा वो आपकी तरफ़ होगा जितना भी होगा जो सामान डलेगा बुशिंग का अलग हो जाता है नहीं तो पान सौ रुपये मैडम कुछ नहीं है पान सौ रुपये में इतना काम करना पूरी गाड़ी का टायर खोलना यह करना बाकी सामान डलना है उसमें सामान आएगा स्पेयर पार्ट्स जो आएगा वह आपकी तरफ़ से बस स्टैंड में है मैडम तो मैं किसी लड़के को भेज दूँगा ना तो वह लड़का आएगा लेने तो सौ रुपये अलग एक्स्ट्रा चार्ज होगा मैडम उसका अच्छा जी अच्छा ठीक ठीक ठीक है मैडम ठीक ओके मैडम वह मैं भेजूँगा एक दो घंटे के अंदर भेज दूँगा मैडम वह आप जब बोलोगे एक घंटे में पहुँच जाएगा आपके पास हाँ जी हाँ जी ठीक ठीक ठीक ओके मैडम